ڈرائنگ ڈرائنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور آج کل بہت ساری ایپس بھی ہیں ڈرائنگ نیو نیو طریقے سے ڈرائنگ کو سیکھنے کے لیے لیکن میں نے ڈرائنگ سیکھی ہے اپنے بچوں سے میرے بچوں کو ڈرائنگ بہت پسند ہے اور وہ چھوٹے ہیں پرائمری اسکول میں اور ان کو ہر وقت ڈرائنگ کرنا بہت پسند آتا ہے تو جو پینسل کلرز ہوتے ہیں وہ بچے میرے ایک دن پینسل کلرز کو لے کر چھوٹے سی وہ گلاس چھوٹے سے ایک باؤل میں پانی لے کر اس میں ڈبا کر پھر اس کو شیڈ دے رہے تھے جو کہ واقعی میں بہت اچھا آئیڈیا تھا میں نے اس کو ٹرائی کیا اور ہم لوگوں نے ایک ہوم ہاؤس بنایا تھا ہاؤس بنا کر اس کو شیڈ دے رہے تھے جوکہ بہت پیارا سا لگ رہا تھا تو میں نے بھی اس کو ٹرائی کیا پانی میں ڈبا کر اس کو پینسل کلرز کو کرنا تو وہ بہت ہی اچھا رنگ اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور بہت اچھا رنگ دے رہا تھا وہ